हैलो जनाब जी हां जी हां जी माराज कीते दा तुसें फोन अच्छा जी हंजी माराज नेईं नेईं माराज आई जाह्गे अस किन्ने बाथरूम ते होर अंदर किचनै च बी करनी फिटिंग अच्छा जी अच्छा जी समान समून तुसें आह्नी ओड़ा दा सारा जाइयै अच्छा जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई निं माराज करी देई ओड़गे तुसें ई फिटिंग बा अज्ज शायद नेईं लग्गै टाईम थोह्ड़ा कोई संञै बेल्लै औह्गा अ'ऊं जी जी नेईं नेईं माराज पैसें दी कोई गल्ल निं ऐ जकीन ऐ जनाब थुआढ़े उप्पर कोई निं आई जाह्गे माराज अस कल्ल तां इक दो बंदा होर बी लाना पौना भी कन्नै अच्छा ठीक ऐ जनाब आई जाह्गा ना पर ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब